मुंहिंजे पाड़े में त चवंदा आहिनि कारी ॿिली अगरि रस्तो कटे थी त असांजो ॾीहुं किनो वेंदो ऐं चवंदा आहिनि अगरि असां चपल उल्टी लाथी आहे हुन सां बि ॾीहुं किनो वेंदो अगरि असां चाॿी था घुमायूं बिना मतिलब जे कैंची था हलायूं हुन सां घर में जा कंहिंसां लफ़ड़ा लफ़ड़ो थो थी सघे ऐं हिकु मुंहिंजी ॾाॾी चवंदी आहे मंगल ॾींहुं नंहं न कटींदा कयो वार न लाराहींदा कयो ऐं राति जो बि मना कंदा आहिनि नंहं लाहिण लाइ त